मैं अपनी गायन की कला को निखारने के लिए रोज़ तीन घंटे का समय देता हूँ पाट पाट में और लिरिक्स उस की में तैयार कर लेता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ उस को वो याद करने की कोशिश करता हूँ और जब भी समय मिले आईने के सामने खड़े हो कर के गानों को मैं गाता हूँ धुन के साथ और लिरिक्स को मैं उस में फिर शामिल करता जाता हूँ